یقیناً ہمارے مذہبی تہواروں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کا گہرا تعلق ہے جو نہ صرف ذائقے بلکہ روایت و ثقافت کی علامت بھی ہوتی ہیں جیسے رمضان کا مہینہ عبادت روزے اور افطار و سحری کے خاص معمولات سے بھرا ہوتا ہے سحری میں ہلکی غذا جیسے پھل دہی انڈے وغیرہ کھائے جاتے ہیں افطار میں کھجور پکوڑے چنے اور کبھی کبھار حلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اختتام پر منائی جانے والی خوشیوں کی تہوار عید میں بھی کئی طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں سب سے مشہور ڈش شیر خورمہ ہے جو عید کی پہچان بن چکی ہیں اس کے علاوہ سویاں کباب بریانی قورمہ اور مختلف مٹھائیاں دسترخوان کی زینت بنتی ہیں